आङो बबेबा गोजान गोजान थाउनिआव थाङोब्ला नग्दा होना जिनिस बायो जेरै थाउनिआ क'क्राझार बङाइगाव आरो गुवाहाटि बायदि बायदि टाउनआव थाङोबा आङो नग्दा होना जिनिस बायो गिदिर गिदिर फैसा थाखा आखाइआव आखाइआव लानो हायैनि थाखाय आङो नग्दा होना जिनिस बायो आजिखालि फैसा खुस्राफोरनि अनगायै नग्दा होनाया जोबोद मोजां एबा बाख्नायथाव बाख्नायथाव मानोना आखाइफ्राव लायोब्ला सिखावफ्राबो बांसिन नोजोर होयो मोजांखौ मोजां सानजाया गिदिर गिदिर मुवाफोर बायनो थाखाय आंनि थाखाय नग्दायानो साबसिन आरो फैसाफोरा खुस्रा खुस्राफोरखौ आङो बेंकआव बेगआव लानानै बांसिन फिसा फिसा मुवा बायनायाव बाहायो फैसा दस थाखा बिस थाखा थ्रिस थाखा आरो एक्स' पास्स' बिदिनो बरननाय जायो माने बांसिन फिसा फिसा खुस्राफोरखौ ज' वान के नि गाहायाव गोबांसिन लानानै बेगआव लानानै बाहायनाय जायो